आङो आं मंगलबारावलै ओइ मा खोनाबाय ना ओइ आहा दंखला गाज्रि जादोलै नों दंखलखौ नायनानै सेरबाबो सेरबाबो जाया दंखाला खोनादोना दुबगुरिनिआवलै दुबगुरिनि ओइ मास मोनसेयानो जायाखैदां दा गायना गालांबाय दंखलानो दै सेरबाबो सेरबाबो दैयानो अंखारा गाजिसो जाबाय बियो मा मा खामना गालांखोथाय नोङो ना नोंनो रोङा

नायफैलाय नायफैलाय एखदम फाखामबाबो जाया नायफाय नों नायफाय हायब्लाबो दैयाव ओंखारा नायफाय नों नायफाय फाखामफा माला माला थांगोन माब्ला फायगोन होमब्लालाय होद आं दैआखोलाय बोरै लोंनांगौ जाखो नोंनि फा खालामनायानो जायालै फा खालामना गालांनाय था खामनानै इरैनो थाङो नोङो फैसाल' लाङो खामानियानो जाया हनै दंखलानो मोजां जादिया ओंखारा खमनि खोथा नङालै नों मावनायानो मिसथ्रिनि खामानि मावनायानो जाया होद आं मालाखो मोजां मोजांखोनो होदो नोंनि मावनायासो जायाखै नोंनिया मावनायासो जायाखै खामानियासो जायाखैनिया दे दे जागोन दे जागोन दे जागोन